पैहलें असेंगी अग्ग बालने दी बड़ी परेशानी बनदी ही किश इंतजाम नेहा होंदा अग्ग बालने दा साढ़े होंदे हे दरिया जाना चिट्टे पत्थर थ्होंदे हे ओह् लेई औने ते भुरजली होंदी ही भुरजली करिये गलांदे हे उस ते सैल तोड़ने फ्ही ओह् सुखाने शैल करियै फ्ही ओह् रोनका बनांदे हे लोहार बनांदे हे रोनका लोहे दा ओहदे कन फिह् ओङ् करना भुरजली किट्ठे करने ते उस उप्पर उसी पटाका देना ते फ्ही ओहदे कशा निकलदी होंदी ही चिंगारी अग्गी दी ते ओह् भुरजली गी सलगदी ते फिह् भुरजली गी सलगदी ते फिह् अग्ग बालनी फ्ही ओह् चलातर होंदा हा साढ़ै उस चलातरे च पानी भुरजली ते फिह् ओह् इयां लानी लानी ते फ्ही ओहदी अग्ग बालनी फ्ही कुतै निक्की निक्की लकड़ियां लेई औनियां ते उस चुल्ली लानियां ते फ्ही कोई घैंटा ते इक असेंगी अग्ग बालने गी लग्गी जंदा हा बड़ी मुश्कल कन्नै अग्ग बलदी ही चुल्ली च फिह् आसे रुट्टी रट्टी बनानी बरसांती ते इन्नी बड्डी परेशानी बनदी ही के गल्ल नेईं पुच्छो हून ते चलो थोह्ड़ा सुख होई दा ऐ गैस आई दी तां गैस गोस जगाने अमरजेंसी गैस जगाई लैन्ने कुतै जियां के चाह् पीनी होऐ ते चलो गैस जलाई लेती ओह् बी कुतै कुत्थै जगानी सलैंडर मुल्ख महंगा भरोंदा ओह् बी नेईं अग्ग ते अस बालने गै बालने हून चलो इन्ना सुख होई दा अग्गी दा कि साढ़े चीडां होंदियां ते ओह् चीड़ां होंदियां ते चीड़ां दियां लेखनियां लेई औनियां लकड़ियां लेई औनियां ओह्बी चीडां दियां लकडियां कन्नै अग्ग बालनी सेआले दे दिनें ते असें अग्ग बालना गै बालना कियां के ठंड होंदी बड़ी हून बाल्ली लैन्ने हा अग्ग ते चलो गैस होई गेआ जां हीटर होई गेआ ओहदे कन्नै अग्ग अस बाल्ली लैन्ने हून चलो इन्ना ते सुख होई दा पैहलें बड़ी मुश्कल बनदी ही अग्ग बालने दी असेंगी हून बड़ा सुख होई दा गैस बालनी हीटर बाल्ली लैन्ने ते अस इयां मित्ती दियां चुल्ली बनाई दियां बड़िया शैल चुल्ली बनाई दियां सजाई दियां बी होंदियां दिक्खने गी ओह् ते ओहदे च अग्ग बालनी तुस रुट्टी बनाओ चुल्ली र कुकड़ी दियें दी रुट्टी बनाओ इन्ना टेस्ट होंदा उसगी खाने च चुल्ली दी अग्गी दी जेहड़ी रुट्टी च बड़ा बड्डा सुआद होंदा खाने च गैसे र बनाओ तुस तां एह् ते खरा होंदा पर उसगी कोई स्बाद नेईं होंदा खाने च चुल्ली र तुस दाल बनाओ देसी मांह् दी दाल बनाओ ते इन्नी शैल होंदी तुस मित्ती दे भांडे च बनाओ देसी दाल देसी मांह् तां ओह् चुल्ली र बनाओ ते बड़ी शैल होंदी खाने च सुआदली होंदी बड़ी एह् गैसै दी रुट्टी इन्नी सुआदली नेईं होंदी असेंगी उऐ पसंद जेहका देसी चीज ऐ देसी अग्ग अपने मुफ्त दी कोई पैसे नेईं लगदे किश नेईं जाडे़ च जाओ लकड़ियां लेई आऔ मैहनत करो ते लकड़ियां लेई आओ अग्ग बाल्लो ते रुट्टी बनाई लैओ कुक्कड़ियां दा ढोडा बनाओ तुस चुल्ली र इन्ना शैल होंदा उप्परा दा साग बनाओ सरेआं दा बडा बडा स्बाद होंदा उसी खाने च ते गैसे र बनाओ कन्नै पैसै देओ चलो अमरजेंसी खरा भाई उसी स्बाद नेईं होंदा ऐ इन्ना खाने च असेंगी शैल नेईं लगदा पर इयां बनाई लैन्ने आं कदें कदें रोज नेईं बनांदे अस ओहदे र कियां के जेहकी अग्ग ऐ असेंगी बड़ी शैल लगदी ऐ हून अग्ग ही बालने अस कुतै लकड़ियां लेई औनियां सुक्की दियां ओहदे कन्नै अग्ग वालनी बड़ा शैल दे कन्नै टाइम पास होई जंदा गैस बी खरी अबा ते साग आपू बनाओ जो मर्जी बनाओ फ्ही चु'ल्ली दी रुट्टी बड़ी सुआदली होंदी खाने च शैल होंदी